تلنگانہ میں تعظیم کیے جانے والے بڑے مذہبی پیشہ بہت ہیں جیسے کہ مسجد میں جو سو اِمام ہوتے ہیں جیسے قرآن شریف کے بارے میں حدیث کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں مسلمانوں کو اور مندر میں جوسو پُجاری ہوتے ہیں جو اُن کی گیتا کے بارے میں بتاتے ہیں میں ہندوؤں کو بتاتے ہیں کہ گیتا میں کیا ہے اور سِکھوں میں گرو نانک کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور عیسائیوں میں راھب ہوتے ہیں جو عیسائیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اُن کے مذہب میں کیا ہے وہ سب بتایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ